ہمارے ریاست میں اہم مہذبی یعنی کہ ہمارے ہمارے بہار میں مسجد ہے مندر ہے بہت سارے ہیں بہس مسجد مندر جو بھی ہے سب اپنے اپنے عبا عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہندو اپنا مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں ہم مسلم ہیں مسلم مسجد میں جا کے عبادت کرتے جیتے جیسے کہ عمارت شریعہ

جیسے کہ دہلی میں ہے مدرسہ مسجد جامعہ جیسے کہ پٹنہ میں ہے عمارت شریعہ جیسے یاں مونگیر میں ہے مسجد ہے سب اپنے اپنے عبادت کرتے ہیں جو بھی ہے سب سب اپنے اپنے عبادت کرتے ہیں بس جو مندر ہے مسجد ہے جو بھی ہے سب اپنے اپنے عبادت کرتے ہیں ہم بھی اپنا عبادت کرتے ہیں مسجد میں مسجد میں مدرسے میں عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سب جگہ ہمارے بہار میں جتنی بھی مسجد ہے مدرسے ہیں مدرسے مسجد ہیں سب میں عبادت کرتے ہیں عیدگاہ میں جو بھی مشہور ہیں سب اپنا نماز پڑھتے ہیں نماز قرآن عبادت کرتے ہیں جو